शाळेंत आसतना म्हजो सगळ्यांत आवडटो विशय म्हणजें भाशा तातूंत भितर मराठी हिंदी संस्कृत आनी हिंदी म्हाका चड आवडटाली भाशा हिंदी आनी वर्क एक्सपिर्यन्स हे दोन विशय म्हाका खूब आवडटाले आनी ताचें एक कारण अशें उरपाक शकता की हे दोनूय विशय आमकां एकच शिक्षक शिकयतालो आनी हे केन्नाय अभ्यासाचे किंवा हाजेर परिक्षा आशिल्ले कठीण विशय अशें केन्नाच दिसलें ना इतल्या सहजतायेन वर्गाक ते विशय आमकां मांद्रेकर मास्तर शिकयतालो म्हूण हांव हिंदीच्या खूब हिंदी विशयाच्या खूब मोगान पडिल्लो मांद्रेकर सरा कडच्यानच हांव सायकल आनी स्टोव रिपेर करपाक शिकिल्लो कित्याक इतल्या तनमयतेन तो हे विशय शिकयतालो आपूलकायेन शिकयतालो की केन्नाच ते विशय म्हजे खातीर जड जाले ना